फरायसालियाव आङो सबसे मोजां मोनसिन्नाय आयदायानो जाहैबाय सानखान्थि एबा मेत्स मेत्सखौ आङो उन्दैनिफ्रायनो बांसिन फरायनो मोजां मोनोमोन मानोना मेत्सआ गुबुन साबजेग बायदि नङा बेखौ माने गोसोयाव लानांगौआ एसे खम ओमफ्राय बांसिन बुजिनांगौआ बांसिनमोन नालाय बेनिखायनो आं साबसिन मोजां मोनो मेत्सखौ आं उन्दैनिफ्रायनो दाजाब दानख' राननाय ओइस सि एफ एल सि येम बेफोरखौ उन्दैनिफायनो बुहुत मोजां मोन्दोंमोन बिनिफ्राय दाजाब दानख' खालामनो सोर थाबसिन हायो बेबायदि उन्दैनिफ्राय जुजिबोयोमोन बेनि उनाव एसे देरलाङोबा आङो फरमुलाफोरखौ गोसोआव लानो बहुत मोजां मोनोमोन जेरैखोम आलजेब्राफोरनि फरमुला ए प्लास बि हल सुकियार एजिखोल थु ए सुकियार प्लास थु ए बि प्लास बि सुकियार बेफोरबादि फरमुलाफोरखौ माबोरै जायो बेखौ प्रुफ खालामनोबो जोबोर मोजां मोनोमोन आरो गोबां

कुइसफोरनि कुइसोन कसिंफोरनि खुइसोन चिभिल सारभिस फ्राव फैनाय खुइसोन बेफोरबायदिनो मेत्सखौ बुहुद मोजांमोनोमोन बानायनो प्रेक्टिस खालामो लासाव खालामै खालामै लासाव आनसारखौ बोरै मिलायहोनो बेखौ जोबोर मोजां मोनो मेत्सा बुंनो थाङोब्ला बयनिख्रुय साबसिन आंनि मथेब्ला